ہندوستان ایک بہت بڑا دیش ہے جو کہ وہ بہت خوبصورت ہے ہندوستان میں بہت ساری جگہیں بھی ہیں جہاں پہ لوگ بہت دور دور سے گھومنے بھی آتے ہیں ان میں سے ہندوستان میں ایک شمالی ہندوستان اور ایک جنوبی ہندوستان میں یہ دونوں دیش میں بہت خوبصورت ہیں شمالی ہندوستان میں ہمیشہ پہاڑ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور جو سب سے بڑا پہاڑ ہیں وہ شمالی ہندوستان میں ہی پایا جاتا ہے اور شمالی ہندوستان میں زیادہ تر برف پڑتی ہے ہمیشہ ٹھنڈ رہتی ہے جو وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں وہ ہمیشہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور شمالی ہندوستان میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اور بہت اچھے سوبھاؤ کے لوگ ہیں اگر کوئی باہر سے گھومنے آتا ہے تو وہ ان کے بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں اور ایسے ہی جنوبی ہندوستان ہے وہ ہمیشہ پہاڑوں وہ ہمیشہ پانی سے گھرا رہتا ہے اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور وہاں پہ زیادہ تر ناریل چٹنی املی آم وغیر کھانا پسند کرتے ہیں وہاں کے لوگ اور وہاں کا وہاں پہ زیادہ تر بوٹنگ ہوتی ہے اور سب کو بوٹنگ کرنا پسند ہیں وہاں پہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں